हॅलो एमेजॉन कितें रे तुमी कसलें पॅन धाडलां रे तें त्या दिसा हांयें ऑर्डर केल्लें पय पार्कर जियो त्री सिक्सी फाय कितें तें कसलें पॅन रे तें बरयतना मरे सारकें शी वाज आयलो म्हाका बरोवन बरोवन हे पळय खरडले खरडल्या बशेन जाता सगळें हय जाके फातरार बी कितें कोरिल्ल्या भशेन नीब तेची सारकी ना पॅन बरयतना सगळें ईंक देंवता आनी कितें कितें जाता सगळें बुरशेंत जाता तें पॅन मागीर पळयलें जाल्यार मा शर्टाक सुद्दां डाग लागले त्या पॅनाचे कसलें रे असलें पॅन तुमचें तें शी ओरिजनल कांय डुप्लिकेट रे सातशे रुपया घेतल्या त्या पॅनाचे आनी असलें पॅन दिता तुमी ते एमेजॉन तुमचो डिलिवरी वालो पयर डिलिवरी दिवपाक म्हुणून म्हाका फोन केला आनी म्हाकाच सांगता तूं मात्सो म्हापसा यो पॅन वोरपाक आतां होम डिलिवरी आसताना हांव म्हापसा वचूं पॅन हाडूंक हांव म्हटलें हांव येना म्हटलें तूंच यो घरा धा फावट फोन मारून मारून हांगां येवं थंय येवं थंय येवं हांगां येवं करून कसो तरी एकदांचो पावलो घरा बाबा तो शी आनी डिलिवरी दितना कसलें पॅकेट कशें दिलां रे तें ते पोतयेक सुद्दां वास मारतालो आनी तें भितरलें पुट्टो कसलो यूज केला तो रिसायकल्ड कांय कितें तेका सगळ्यो घाणी येताल्यो लागीं सुद्दां धरपाक नाका जालें म्हाका तें बेगीन बेगीन कशें कशें फोडलें इन्सट्रकशन सुद्दां ना तेजेर कशें कापप कितें कापप खंय कापप तें बेश्टें तें बॉक्स कशें धाडून दिलां आनी सेलो टेपी मारिल्ल्या भशेन तुमचे एमेजॉनाचे ब्रेण्डेड सुद्दां टेप नाशिल्ली तेजेर बेश्टें अशें पॅकींग टेप मारून धाडलां कशें तें बॉक्स तें उगडून पळयता जाल्यार भितर तें बेश्टें पोतयेन पॅक केलां पॅन पार्कराची पॅनां पोतयेन येता रे तुमच्या तीं बरी बॉक्सान येवंक जाय मरे तेका वेगळें तेंचें नांव आसता लोगो आसता आनी तेचें बॉक्स आसता एक वेगळें तेची रिफील आसता जी सायडीन आसता ह्या पॅनान रिफील घाल्लीच आसा आनी पोतयेन कशें प्लॅश्टिकान बांदलां तें पॅन आनी एकूत पॅन धाडून दिलां हे कशें तुमचे प्रॉडक्टस हे कशें विकता अशे तुमी ओरिजनल रे डुप्लिकेट ते हांव कंम्पलेन घालतलो आतां तुमची कस्टमर कॅराचेर हें बरोवन घेयात ता हांयन सांगलां तें हें असले तुमी जर पॅकिंगां दिता जाल्या आमी कशे कितें तुमच्या कडल्यान सामान घेवप विश्वास दवरून आनी तें पॅन घेतलें बरोवपाक गेलो आल्या सगळें ईंक पॅन नीब आहा ती तोंपता त्या पेपराक आनी आर पार वता इंकाचे डाग सगळे कडेन दिसून येतात परत परत ताजी रिफील सगळी गळटा अशें तरेन तुमचे प्रॉडक्टस आमी विकते घेवपाचे कित्याक म्हणून विकते घेवप तर ते